राधे राधे जि'यां मिगी हून प्रश्न आए दा कि में कदैं कुक्कड़ें दी लड़ाई जां बक्करियें दी लड़ाई दिक्खी दी होऐ ते में ओह्दे बारे च तुहानूं दस्सनी आं हां में बड़ी बारी अपने उत्थै कुक्कड़ें दी लडाई दिक्खी दी ऐ ते में तुहानू दस्सनी आं कि एह् की होंदी पैह्लें पैह्लें राजा महाराजा होंदे हे ना ओह् अपने मनोरंजन ताईं एह् सब कम्म करदे हे जि'यां कुक्कड़ें दी लडाई करनी बक्करियें दी लड़ाई लोआनी जां जां होर बी बाकी जानवरें कन्नै लड़ाई लोआनी तां कि उं'दा मनोरंजन होई सकन ओह् अपने मनोरंजन ताईं एह् कम्म करदे हे पर दीरे दीरे पर बल्लै बल्लै केह् होआ कि जिसलै गरीबी बधी साढ़े हिंदोस्तान च ते जेह्ड़े लोक हे ना ओह् इस्सी पैसे कमाने दा इक जरिया समझन लग्गी पे जि'यां कि जिसलै जेह्ड़ी मुर्गी बगैरा होंदी ही ओह् ते अंडे ब्गैरा दिंदी ही तां अस उस्सी बेची पैसे कमाई सकदे हे पर जेह्ड़े कुक्कड़ बगैरा होंदे इं'दे एह् ते कोई कम्म नेईं आई सकदे हे ना ते अस लोक केह् करदे हे कि उं'दी लड़ाई लुआंदे हे ते जेह्ड़ा जित्ती जंदा हां उस्सी इनाम दे तौर पर कुछ ना कुछ थ्होई जंदा हा जेह्दी ब'जा कन्नै साढ़े मतलब लोक जेह्डे हे अपने खाने पीने ताईं जेह्ड़े पैसे ओह् कड्ढी लैंदे हे ते होर बी जि'यां जि'यां कुक्कड़ें दी लड़ाई लुआई ओड़नी ते उं'दे च जेह्ड़ा जित्ती गेआ उस्सी मते पैसे देई ओड़ने जेह्ड़ा हारी गेआ फिर ओह् केह् करदे जेह्ड़ा हारी जंदा हा उस्सी उस्सी कुछ ना कुछ नुक्सान भरना पौंदा हा ते जां फिर ओह् केह् करदे हे कि जेह्ड़ा जित्ती जंदा हा उस्सी ते पैसे थ्होई जंदे हे पर जेह्ड़ा हारी जंदा हा ओह् ओह् केह् करदा हा अगले साल परतियै इ'यै गेम च इस्सै खेढ च परतियै

ते उस्सी बड़े सारी मुनाफी होंदी जि'यां कि उस्सी मते पैसे थ्होई जंदे होने जेह्दे कन्नै ओह् अपने घरा दा गुजारा कड्ढी सकै घरै दा खर्चा कड्ढी सकै इ'यां गै